हमारे क्षेत्र कल्याणपुर प्रखंड में आर सेक्ट आर सी टी के द्वारा सिलाई बुनाई ब्यूटी पालर यह सभी चीज़ें गाँव गाँव में एक ब्रांच बनाकर सिखाई जाती हैं सभी को सभी लड़कियों को और लर जो लोग इच्छुक होते हैं वो लोग इसमें सी टी की तहत सीखते हैं इससे एक लोगों में काफ़ी उत्साह हुई है और सरकार इस पर काफ़ी ध्यान भी दे रही है सी टी के तहत सिलाई सभी को सिखाना ट्रेनिंग इसमें तीन महीना छः महीना ऐसे करके जो होता है एक ट्रेनिंग दिया जाता है और का ट्रेंड होने के बाद इसमें कुछ भी आपको पैसा भी ज़रुरत नहीं है बिल्कुल मुफ़्त सेवा में यह सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं और हमारे क्षेत्र में इसका सी टी का एक कैंम कॉलेज भी है जिसके तहत गाँव गाँव जा करके महिला टीमें सिलाई का काँच सभी को सिखाते हैं प्रशिक्षण देते हैं और उनको एक डिग्री भी प्राप्त कराते हैं जिससे सभी लोगो में काफ़ी उत्साह जगा है और ब्यूटी पोलर जैसे हो गया तो उसका भी सिखाया जा रहा है अभी बीटी पोलर सिलाई नाई तरह तरह की काफी स्कीमें जो है इसे कला के लिए विद्यालय जो निर्माण किया गया है यही सब चीज़ों के लिए किया गया है चूँकि गाँव के लोग पहले काफ़ी पिछड़े हुए थे लेकिन जब से सी टी के तहत एक कला कला कॉलेज बनाया गया जोकि गाँव गाँव में जा करके एक सेंटर बना करके सिलाई सिखाना ब्यूटी पालर का काम सिखाना ये सभी चीज़ जब से हुआ है तब से हमारा गाँव जो है काफ़ी विकास किया है और लगभग हर घर से व्यक्ति हर घर के लड़की हो या लड़का हो काफ़ी इसमें मेहनत भी भी लग चुके हैं और काफ़ी इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह सब सीखने के बाद हमारे पास एक कला हो जाता है एक अपना इभ मिल जाता है कि हम कहीं भी जा करके अगर हम कम पढ़े लिखे भी हैं तो कहीं भी किसी के यहाँ भी जा करके कमा पैसा कमा सकते हैं या अपना ही सिलाई मसीन खोल करके दर्जी का काम करवा सकते हैं या अपना ही ब्यूटी पोलर खुलवा करके इसका काम कर सकते हैं तो सभी लोग काफ़ी लोग इस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और सी टी के ही तहत हमारे कल्यापुर प्रखंड में इसका गाँव गाँव में जा करके सभी को जानकारी और सिखाया भी जाता है ब्रांच खोल खोल करके